जी मुझे नल का पानी मिलता है मेरे घर में नल है जिस कारण से हम घर में नल का पानी ही उपयोग में लाते हैं और हमें पानी लाने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और जब हमारे घर में नल नहीं था तब हमको बाहर से बहुत ज़्यादा मेहनत करके पानी लाना पड़ता था तो वो बहुत कठिन समय था लेकिन अभी हमारे घर पर नल हो जाने के कारण हम घर के जितने भी बर्तन होते हैं जैसे सिंटेक्स बाल्टी वग़ैरह हम घर के पानी से ही भर लेते हैं और नल का पानी हमको मिलना ही सबसे बड़ा हमारे लिए एक वरदान है अगर हमारे घर में नल नहीं होता और हमको पानी नहीं मिल पाता तो हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते क्योंकि हर कोई व्यक्ति जानता है कि पानी सब इंसान की सबसे ज़रूरत वाली चीज़ है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन में इंसान को पानी होता है और पानी किस काम में नहीं आता सब कहते हैं कि जल है तो जीवन है पानी ना केवल हमारे पीने की बल्कि हर काम में आता है अगर हम पानी का उपयोग पीने के लिए तो करते ही हैं इसके अलावा हमको खाना बनाना है तो खाना बिना पानी के पकता ही नहीं है हमें लगभग हर चीज़ को बनाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है खाना बनाने में पानी की आवश्यकता हो गई फिर बर्तन धोना है तो फिर पानी लगेगा कपड़ों को धोना है तो भी पानी लगेगा पेड़ पौधों को पानी देना रहता है हाथ पैर धोना है घर की साफ़ सफ़ाई करना है हर चीज़ में पानी ही लगता है और पानी होना जीवन में सबसे अच्छी बात है पानी अगर नल ना हो तो फिर हम इतना पानी बाहर से लाने में असमर्थ हैं क्योंकि पहले के लोग बाग जब मैं उनके घर में नल ट्यूबवेल जैसी सुविधा नहीं होती थी तो वे लोग नदियों से तालाब से कुओं से पानी लाया करते थे तो वे लोग भी उतने ज़्यादा इस्ट्रांग हुआ करते थे क्योंकि उन लोगों ने बचपन से उतनी मेहनत करी है जो इंसान मेहनत से बचपन से जितनी मेहनत करेगा वह उतना ज़्यादा उसके लिए तैयार रहता है अगर उसको वह काम करने को कहा जाए तो वह उस काम को कर सकता है लेकिन वहीं अगर हम शहर की बात करें तो शहर के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर चीज़ अगर सीधे तरीक़े से मिल जाए जिसके लिए उन्होंने कभी कोई मेहनत नहीं करी है जैसे अगर आप मुझे बोलो कि मुझे कुएँ से पानी लाना है तो मैं एक बाल्टी भी कुएँ से पानी नहीं ला सकती क्योंकि मुझे बाल्टी उठाने में ही बहुत तकलीफ़ आती है क्योंकि मैंने उतना वज़न कभी उठाया ही नहीं है तो अब अगर हमसे ऐसी आशा रखी जाए कि हम बाहर से पानी लाकर भरें और घर का काम करें तो यह पॉसिबल ही नहीं है इसी लिए घर में नल का होना सबसे बड़ी और अच्छी बात है और हम नल के पानी का उपयोग हमारे जीवन में बहुत तरीक़ों से करते हैं और इसमें हमारा जीवन पहले के मुक़ाबले अगर तुलना की जाए पहले के लोगों से तो जिस प्रकार वे लोग मेहनत करते थे जितनी कठिनाइयों से पानी भरते थे हमें वैसी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और हमारा जीवन उनके जीवन से बहुत ज़्यादा अलग है और अगर बात करें कि हमारे यहाँ पानी साफ़ आता है कि नहीं आता है तो वैसे हमारे यहाँ का पानी बहुत साफ़ रहता है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पानी देने का कार्य होता है यह नगरपालिका के द्वारा किया जाता है नगरपालिका समय समय पर नल को चालू करना बंद करना जिस टंकी से वह हमें पानी सप्लाई करती है उसकी सफ़ाई करना ऐसी काफ़ी चीज़ें करती है पानी को साफ़ करने के लिए वह क्लोरीन का उपयोग करती हैं इसके पश्चात कई बार ऐसा होता है कि क्लोरीन की मात्रा अधिक हो जाने के कारण हमारे पास जो पानी आया वह हमको साफ़ नहीं लगता है तो हम क्या करते हैं हम उसको उबाल के पी लेते हैं वैसा पानी बहुत साफ़ होता है कुछ लोग बिना उबाले भी पीते हैं हम नल के द्वारा आए पानी से अपना सारा काम करते हैं बिना उसे किसी साफ़ करने के क्योंकि वह साफ़ ही रहता है कभी अगर ऐसा लगता है तो हम उसमें क्या करते हैं कि उसको उबाल लेते हैं और छान लेते हैं तो इस तरीक़े से हम पानी को साफ़ कर लेते हैं